अह हेलौ अह दे दे खुलुमबाय दे हे आङो ओह गबिन्द नार्जारी ओइ माबानि सिमलानि जोङो बाक्सा डिसट्रिकनि सिमलानि माबा जों मोनसे एकजिभिजन फार्थिनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नोंथाङा बे माबायाव मावो ना माबायाव डिस्ट्रिक लाइब्रेरियाव मा बिबानाव दं डाइरेक्टर अह आत्सा आत्सा सा दे बे जाङो माबा बे हिसथ्रिकेल एकजिभिजन दिन्थिफुंनाय जारिमिनारि जारिमिनारि माबा माबि ओरैहाय दिन्थिफुंनाय जोंनि बेयाव माबा मोनसे माबा जागोन बायदि बे माबा एग्रिकालसारनि मोनसे सेमिनार जागोन दा बेखौ लानानै मोनसे मिथिं जागोन कनफारेन्स ओमफ्राय बे कनफारेन्सआव बे दिन्थिफुंसालिबो दिन्थिनो नागिरदों दा नोंथांमोननि डिफारमेन्टनिफ्राय ओह ओह मा मा दिन्थिनो हायो बेखौ जोङो हास्थायदोंमोन ओमफ्राय मो अह जानाया जानायाथ' बे जानुवारि दाननि माबाखालि जागोन नामा बे फास थारिखै जागोन खोमा जानुवारिनि जानुवारिनि फास मोननाय नङा आंना बुहुल जाबाय फेब्रुवारिनि फास थारिख फेब्रुवारिनि फास थारिखै जाहैगोन बारा दिन गैला जानाया बेयाव ओमफ्राय नोंथांमोनहा ओरैनो मा मा दिन्थिनो हायोबा अह एह एह हिस्ट्रिकेल नालाय हिस्ट्रि हिस्ट्रिकेल नालाय बे हिस्ट्रिनि माबा माबि दिन्थिदो गोदोनि बा बेलेग बेलेग माबानिफ्रायबो दिन्थिनो हागोन नामा ओइ दानि दस्रा दस्रा हादरफोरनिबो माबा माबि

ओमफ्राय बे गोदोनि लेखाफोर थागोन नामा जेनेबा बै माबा हासिबाद हासिबाद होनो ना गोदो बर'फ्राथ' मा होनोमोन जायखिजाया बे हासिबादआव लिरनाय थायो लाइब्रेरि नालाय ओमफाय आरो गेदेर गेदेर मुंदांखा बिजाबफोर थागोन गोदोनि बेफोर लेखाफोरखौबो हागोन नामा दिन्थिनो राइजो राजाखौ मिथिनो जों गामिनि मानसिफ्रा नुस'वा ना औ बे अह अह दे होमबालाय थेंकिउ